नोंनि दखानाव मा मा दं दे होमब्ला आहा फिसौ फरायनाय दंलै हा बहि नांगौमोन आरो दिस्था मोनसे दिस्था मोनसे होनदां

एकस' जागोन दे खलम दंना गैया बिसां बिसां दामनि त्रिस थाखानि थाइबानिखौ नाङालै थाइबानिखौ नाङा दस थाखा दामिखौ नांगौ आरो सिलरालाय दामि गैया दामिया बिसां होद दामिखौनो हर सत्तुर थाखानिखौ पेनसिल दंना गैया पेनसिला पेकेटआव बिसां दस थाखानिखौ हर दे कार्ट पेनसिल दंना गैया बहा पिकचार आखिनो नांगौनोलै फिसौनो कार्ट पेनसिलखौ दरजन मोनसे हरदो औ बिसां लागोन होद देख्रुबबाय थायो

आमफ्राय बिजाब दंना गैया बिजाब फरायग्रा बिजाब

जोबबाय दोनथ' दे दोनथ'बाय दे दोनथ'बाय